हालो आं नर्सरी आमची आं उर्मिला नर्सरी

आं किदें बरें बरें हय आसा आसा ताका आमचे कडेन आसा आसा हांगा पॅकेटां आसा तूं योवन पळोवं शकता न्ही पॅकेटां बी कसली कसली आहा

हय हय हय कान्याची लसणेची सुद्दां फुगत धरून न्हू आठ दिसांनी तेतून आनी उदक एड करून तें घालप हय बरें बरें आम ना ना ते तूं कंपोज आ तूं तें कंपोज करता कंपोज कंपोज करता न्हू तेज्या पेक्षा हें एक ट्राय करून पळय आल्या लक्षणीची बीन कान्याची सगळीं उदकान दवर एका लिटराचे चार दिसांनी तेतून आनी उदक घाल आनी एक एक पेलो सगळ्या झाडांक घाल पळय किट बीट सगळीं आहलेली मरतली हय आ ते इनर प्लांट कसले घाल्ले आ सांग बसीय हय ते हय हय ते स्नेक प्लांट आसा हय हय ती आसा हय स्नेक प्लांट आसा मागीर आतां पळय इल्लूचो चाफो येयला इल्लूचो चाफो आसा ते खूब कलरचे आसा ना ह्या सगळ्यात झाडांक न्हू भितन दवरता न्हू तांकां आठ दिसांनी एक दीस उदक हें वत दाखोवंकूच जाय एक वर तेंकां वत दाखोवपाची आनी मागीर ती भितन हाडपाची कळ्ळे न्ही ते स्नेक प्लांट बी आहा न्हू तेंकां आनी तेंकां पंदरा दिसांनी एकदांच उदक घालप चड उदक घालप ना मागीर तेंची मुळां बी कुसता हय हय हय

हय आसा आसा आसा आसा

हय आसा आसा आमी डेली ओपन आसता आतां आमी संडेचेर सुद्दां ओपन दवरता तुका जाय तेन्ना यो तूं हय सगळें मेळटलें आमच्या शॉपार सगळें मेळटा